बढ़िआँ छी बढ़िआँ छी मालिक कहलहुँ हँ जे हम एलहुँ हम कनि बिहारमे आएल छी हमसब अपना गाँवमेसँ मुजफ्फरपुर आएल छी कनि हमरा ई जे छै से अपना बिहारमे घूमऽ के अइ बिहार बिहार बिहारमे अहाँ हमरा मालूम भेल हँ जे अहाँ लग गाड़ी घोड़ा अइ अहाँकेँ व्यवस्था अइ अहाँ की खर्चा तर्चा लेबै से अहाँ हमरा कहू कनी घूमा दिअ चारि पाँच दिन छओ दिन सात दिन एक हप्ताह तक लागत एक हप्ताहके अहाँ खर्चा बता दिअ हमरा होटल अटेंड करबा दिअ तऽ सब भऽ जेतै

गाड़ी गाड़ीमे पाँच आदमी छी हमसब तऽ गाड़ी तऽ नम्हरे चाही छोट गाड़ीमे तऽ हेतै नहि

स्कार्पियोसँ घूमा दिअ हमरा हम नहि तऽ अहाँ हमरा होंडे हांडीके अहाँ बुक कऽ दिअ अहाँ हमरा होटलके ठेकदारी तेकदारी लऽ लिअ आ गरीबनाथ घूमा दिअ उच्चैठ घूमा दिअ एनाहिते कऽ के ई पाँच छओ ठिमा गरीबनाथ सब छै ई सब घूमा दिअ हमरा

जी जी

नहि तऽ दू हजार रूपैआ जादे नहि कहैत छी दिहाड़ी अहाँ अच्छा बारह सए रूपैआ लऽ लेबै अहाँ तऽ नहि हेतै दिहाड़ी गाड़ीके तेल डलाके देखिऔ ने मालिक देखिऔ आब देखि लिऔ ओहिमे मोल मोले आ देखू हम नया आदमी छै हम घूमे एलहुँ हँ भाइजी अहाँ हमरा घूमा देब तऽ बढ़िआँ रहतै हमसब जे पुरान आदमीके अई लऽ के हम फोन कयलहुँ हँ